आं सेमसां एल इ डि टि भि बायदोंमोन बेनि बेसेना जाबाय बारोजा थामजौ रां लादोंमोन बेनि अवारेन्थिया जाहैबाय नै बोसोर आं बे टि भि खौ बायनानै जोबोर मोजां मोनदों मानो होनोब्ला आंनि न'खरनि गथ'फोरा फरायसालि गखांनानै माखासे सम टि बि जोंनो थायो बे टिभिनि जुनै आङो साउन्ड सिस्टेमखौबो मोजां मोनदों लोगोसे निउस नायनाय आरो माखासे मुबिफोर नायनानै समखौ बारहोनो हानाय जादोंमोन बे टिभिया जाहैबाय ओरैबायदि कारेन्तनि माखासे केबिफोरखौ खम बिबाङै लायो आरो मोजां रोखोमै साउन्ड क'वालिटियाबो मोजां होननायनि थाखाय आं बे टि भि सेमसां टिभिखौ जोबोद मोजां मोनदों टिभिखौ आङो बाहायनानै दासिमहालागै से बोसोर ब्रै दान जाबाय अब्ला बे टिभिया जेबो कमप्लेन नुनो मोननाय जायाखै बेनि थाखायनो आं बे सेमसां एल इ डि टिभिखौ जोबोरैनो मोजां मोननाय जादों आरो दासिमहालागैबो आङो बाहायनानै दङ माखासे मुबिस नायनाय आरो माखासे खौरां नायनानै माखासे सम बारहोनो हानायनि थाखाय आङो साबजाथाव मोनदों